हेलो प्रणाम प्रणाम हाँ बोल रहे हैं मधेपुरा जिला से आप टीचर हो ओ प्रणाम तो आपका स्कूल कैसा है हमको स्कूल ठीक है हाँ प्रिंसिपल अभी अच्छा हैं हम हम्में हिन्दी सब्जेक्ट का है हाँ ठीक है तो हमको स्कूल मधेपुरा जिला स्कूल तो भोजपुरी हइए है तो ओतना अच्छा नहीं है तो तब भी ठीक है चल रहा है बच्चा सबके शिक्षा मिल रहा है समय समय पर जैसे कि खाना दवाई पानी थोड़ा बहुत मिल रहा है हाँ तो बच्चा सब किताब मिल जाता है पढ़ने के लिए कभी कभी टाइम पर पैसा भी भेजता है ड्रेस भी भेजता है तो किसी तरह से बच्चा मैनेज भी हो रहा है चल रहा है हाँ हाँ हाँ तो क्या करिएगा हाँ तो यहाँ का हाँ प्रिंसिपल अभी अच्छा है स्कूल का जितना भी टीचर है सब ठीके है बात विचार करते हैं अच्छा से अपना रहते हैं चलाते हैं कोशिश करते हैं जो अच्छा से बच्चे को जो है सो आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं ठीक रहेगा तभी ना बच्चा लोग को शिक्षा मिलेगा तभी ना आगे बढ़ेगा बच्चा को शिक्षा देगा तभी ना आगे बढ़ेगा हाँ तब शिक्षा दीजिए हाँ तो अच्छा रहेगा चलेगा बच्चा पढ़ेगा आगे बढ़ेगा भविष्य भी अच्छा रहेगा देश को अच्छा से चलाएगा हाँ सुविधा तो सब खोजता है ना हाँ हाँ ठीक है रहना भी चाहिए हँ वही ना कह रहे हैं तो चलाइए अच्छा से बच्चा जितना अच्छा से पढ़ेगा तो उतना अच्छा रहेगा टाइम हाँ हाँ उसको पढ़ाने का सब कोशिश करते हैं पूरा समय बच्चा को पढ़ाते हैं हाँ हाँ सि सिखाइए जो जो सब जिसमें नहीं जानकारी रहता है उसमें से दीजिए पढ़ाइए बच्चा को तो आगे बढ़ेगा बच्चा को जितना जलदी आगे बढ़ेगा उतना भविष्य भी आगे बढ़ेगा अपना अथी जो है सो अच्छा रहेगा चलने दीजिए ठीक है सही बात है हाँ ठीक है कभी मिलते हैं